हाँ यह जो सरकार है मिस्टर नरेंद्र दामोहर दास मोदी जी कि अच्छी सरकार अच्छी गौर्नमेंट है भाजपा की और ये आयोजित करती है ये कैंप उम्प लगाती है जैसे मान लीजिए कि करोना काल चला था तो करोना काल में हरेक हरेक ब्ला हर ब्लॉक पर हरेक प्राइमरी इस्कूल पर इनका कैंप लगा हुआ था पोलिओ इंजेक्सन लग रहा था और ड्राफ्ट वगैरह भी टाइम से मिलता है पोलिओ ओलिओ पोलिओ का बीमारिओ पर जो भी जो भी अन्य तरह कि बीमारियाँ अदर कंट्री से हमारे कंट्री में आती हैं तो जब ये जब ये बीमारियाँ हम लोगों के बीच फैल जाती हैं तो ये सरकार महीने में और हर स हर हफ़्ते में कैंप लगाती है और अच्छे द अच्छे से अच्छे दवा का प्रयोग अच्छे से अच्छे दवा दवा का जो कि अच्छे से अच्छे दवा फ्री ऑफ कोस्ट प्राप्त कराती है उस बीमारी से लड़ने लड़ने के लिए और और हम हम यही चाहते हैं कि सरकार ऐसे ही ऐसे ही गरीबों को फ्री ऑफ कोस्ट दवा देती रहे बीमारियों से लड़ने कि क्षमताएँ और उनको मनोबल बढ़ान और उनको और उनको इस कंट्री में रहने के लिए मनोबल बढ़ाती रहे ताकी ताकि लोग अंदर से जागरुक हो कि कोई भी ऐसी बीमारी आ जाए बड़ी से बड़ी जिसके इलाज कराने के लिए भी हमारे पास पैसे न हो ठीक है तो पैसे न हो तो ठीक है सरकार जो है कि उनको सपोर्ट करती है कि नहीं ठीक है अब और गरीबों को लिए भी सरकारी हस्पिटल जो होता है वहाँ बस एक रुपये का मात्र पर्ची कटाते हैं हम लोग तो फ्री ऑफ कोश्ट डॉक्टर को दिखाते भी हैं उनको बताते भी हैं और उसी हॉस्पिटल में में दवा लेते भी हैं हम लोग ऐसे कार्ड अगर भी जो सरकार एक नया लाग कार्ड लागू कि है उस कार्ड पर आप हम लोग जो है कि पाँच लाख तक का फ़्री है आप पाँच लाख फ़्री में जो कि अपना ऑपरेसन वगैरह भी करा करा ले सकते हैं इतना छूट इससे पहले कोई भी सरकार नहीं दी थी कि एक कार्ड बनाने एक कार्ड बनवा लें गे और हम लोग कहीं भी इंडिया में ऑल ऑल ऑल इंडिया परमिट कहीं भी उस कार्ड पर मुफ़्त में पाँच लाख तक का हम लोग दवा दवा कर दवा ले सकते हैं इलाज करा सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह से उस पर हम लोग को किसी भी तरह से हम लोग को बर्डेन नहीं किया जाएगा बिल पेमेंट करने के लिए हर कंट्री में ऐसी ही सरकार होनी चाहिए और हर राज्य ऐसी सरकार होना चाहिए जो फ्री ऑफ कोश्ट दवा दर्पण पर ध्यान दे